एडिकेशन सिस्ट्म असांजे भारत जो ऐडिकेशन सिस्ट्म त घणेई सुठो आहे हिता जो कल्चर हितांजा त्योहार हितांजा माण्हुं जो अलॻि अलॻि भाउ अलॻि अलॻि सटेट्स मे ॻाल्हाइंदड़ु भाषाउ उनखा पोइ अलॻि अलॻि हुताजे माण्हुं जो रहन सहन इन सभिनि जे बारे मे जानकारी असांजे ऐडिकेल सिस्ट्म मे थींदी आहे ऐडिकेशन सिस्ट्म त घणेई असांजा ॿार ॿियनि देशनि जे ॿारनि खा जडहिं के हरु गाल्हि मे अॻियां आहिनि ओहि घणेई एफर्टस था विझनि घणेई महिनत त कनि पर तंहिं हुंदे बि डिसूं था कोई हिक जेको बाहिरि जे कोई केनेडा कोई यूएस कोई ॿियनि देशनि मे वञे थो पंहिजी पढ़ाई लाइ वञे थो इंजीनियरिंग बी ई अहिड़ियूं कई सारियूं डिग्रीयु वठण लाए ऊं ॿियनि देशनि मे वञनि था असांजो ऐडिकेशन सिस्ट्म घणेइ सुठो आहे छोजो चवंदा आहिनि ना जिते बार माउ पीउ सा गडु रहंदा आहिनि त उहे मोरल वेल्यूस मोरल एथिक्स ते गढ़ि सरियु कोपरेशन युनिटी कभी संघ गड जी रहन शेयरिंग केयरिंग अहिड़ियु कइ तरह जूं क्वालिटीयूं गुण पाण मे विझनि था ऐं संस्कारी बि थियनि था पर पोए पी माण्हूं एतिरा लखे रूपिया ख़र्चु करे के त पहिंजो घर त गिरवी रखे पहिंजीयूं डिग्रीयु गिरवी रखे पोए बाहिरनि देशनि मे पढण था वञनि मा त सञाणा थी मुंहिंजी त हिक साहेड़ी आहे हूअ बि टीचर आहे पर हुन जो पुट अज नवे लखनि जे ख़र्चु करे हूह बाहिरि वञी रहियो आहे त छो ईं छो असांजे ऐडिकेशन सिस्ट्म छा एतिरो पुठियां आहे छा असांखे न ॿारे मे सोचणु खपे असांजी सरकार असांजे ऐडिकेशन सिस्ट्म ऐडिकेशन मिनिस्टर हिन बारे मे घणोइ ध्यानु डियनि त ईं छो थिरयो आहे छा हुते हुननि खे वधीक जाण थी मिले हिय हुननि खे वेस्र्ट्न कल्चर पाण वटि अट्रैक्ट थो करे मा समिझा थी था हुते जा ऐडिकेशन सिस्टम उहो ॿारनि जे प्रोजेक्ट असाइमेंट ऐई ईं नंडा नंडा टाग्रेट डेई हुननि खे ऐडुकेट त कनि वैल ऐडुकेट त कनि पोइ जडहिं बाहिरां असांजे देश मे वापिसि त अचनि त हुननि खे वडियूं वडियूं पगारनि ते कम मे वञिणो पड़े ऐ हुननि खे समाज मे इज़त बि थी डिनी वञे त पोइ असांजो भारत देश इन लाइ छो नथो ध्यानु डिए असांखे बि इनजे लाइ अग्रो थी ऐडिकेशन सिस्टम जे लाइ आवाज़ गोरमैंट ताईं पोचाइंदाजे थैंक्यू